हांगाच्या हॉस्पिटलांतच्या बाबतींत बरे अणभव आयल्या खरे बट तेच बरोबर वायट बी अणभव आयिल्ले आसात ते म्हणल्यार काणकोणांत सद्याक एकूच सरकारी हॉस्पिटल आसा आनी तातूंत वेवस्था आसा बरी बट कांय खेपे अशें जाता की जायते फावटी नर्सी किंवा तांचे ब्रदर जे आसात सिसटर जे आसात तांचे पेशंटां कडेन तितलें लक्ष वचना कांय खेपे बी अशें आसता की पेशंट जे आजारी आसतात तांकां टॉयलेटींत वयतलो जाल्यार संडासांत वयतलो जाल्यार व्हीलचॅराची गरज आसता पूण एक एक फावटी ती व्हीलचॅर आसात ते जेवणाचे खाणा एक वॉर्डांतसून दुसरे वॉर्डांत व्हरप व्हरपा खातीर यूज करप तशेंच पेशंट जर लाचार आसा म्हणल्यार दुकता जाल्यार एक एक फावटी तांकां वायट उतरां दिवप सोंसपाक जायना अशीं खुबशीं तांकां वायट ट्रिटमँट दितात तशेंच एक एक फावटी भुरगीं बी ल्हान जीं आसात तांकां आनी कसले त्रास जातात जाल्यार तांकां एक एक फावटी बरें बी

बरें करून बी पळयता आनी एक एक फावटी खूब जनावरां बी पळयल्या त्या भशेन बी दितात तशेंच एंबुलेंस जे आसा एक एक फावटी टायमार पावना जाका लागून जायत्या मनशांचे अपघातान जे आसात तांचें मरण येवपाक बी चांसेस खूब उरता